हमरा सब के डांस करै मे अतय बहुत जादा दिक्कत होइ छै एहि दुआरे कियाकि गाँवमे कोनो चीजकेँ नृत्य सब कऽ कोनो चीज डांस अकैडमी ई सब कोनो चीज उपलब्ध नहि छै ओहिके लेल हमरा सब कऽ दूर जाय पड़ै छै जेकि गाड़ी सवारी जे भी होइ छै ओहियो सब के हमरा सब के बहुत जादा दिक्कत होइ छै आओर घरसँ परमिशन मिलै छै जे आहाँ सब कऽ साँझ होइसँ पहिले अएबाक रहै छै कियाकि रस्ता मे बहुत जादा दुर्घटना होइत रहै छै जेकि हमरा सब के लेल बहुत जादा दिक्कत होइ छै खास कऽ कऽ हम लड़की सब के तऽ आओर जादा होइ छै इहए लऽ हमरा सब के डांस अकैडमी कतौ नहि छै सब कोशिश करै छियै जे हमरा सब के नया नया खुलि जाय लेकिन ओहि सब मे कनीक टाइम लागत लेकिन भऽ जरुर जायत आओर गाँवो समाज के लोक सब मना करै छै जे डांस नृत्य ई सब कुछो करै के लेल नहि तैयो हमरा सब के जे पसन्द अछि तऽ हमसब करै छी आओर किछु आदमी के तऽ घरोक लोक बहुत जादा परमिशन नहि दै छै लेकिन हमर तऽ चुकि दैया तऽ हम सीखलहुॅं कनीक लेकिन आओर लोक सब जे छथिन हमरा गाँव के लड़की हमर दोस्त बच्चा हिनको सब के सीखै के इच्छा रहैत ओ सब नहि सीख पाबै छथिन कियाकि ओहिके लेल दूर जाय पड़ै छै आ दूर जायके लेल सब परमिशन नहि दै छै हमरा सब मे तऽ छोट सँ छोटे उमरमे शादी भऽ जाइ छै ताहि के कारण हमरा सब के दूर जायकेँ परमिशने नहि दै छै जेकरा दै छै तऽ किछु लोक सब रहै छै जेकि बाधा कऽ दै छै एहिसब चीज मे इहए दुआरे हमरा सब के डांस करै मे बहुत जादा दिक्कत होएया हमसब चाहै छी जे हमरा सबकेँ जल्दी सँ जल्दी एगो नृत्य कला के मंदिर खुलि जाय आओर